जय झूलेलाल रोयल डाइम मां तव्हां खां टे शयूं घुरायूं हुयूं पनीर जी भाॼी सूप ऐं नान घुराया हुआ हुन में पनीर जी सब्ज़ी जो सवादु ऐं क्वॉंटिटी सुठी हुई पर त अन तव्हांजे सूप अचण ताईं थधो थी वियो हुओ ऐं हुन जो सवादु बि सुठो न हुओ ऐं नॉन नान बि सुठा हुआ पर थधा थी विया हुआ मां तव्हांखे इहा सभु ॻाल्हियूं इनकरे थी ॿुधायां छो की तव्हां डिलेवरी में इलाही देरि करे छॾी हुई अॻियां खां ध्यानु रखजो त अॻियां बि माना तव्हांजो नालो ख़राब न थिए जीअं ऐं ध्यानु रखो